اردو زوان اپنے تاریخ میں دوسری زبان تو ہے لیکن یہ بہت ہی ایک سلیقے کی بھاشا ہے اور اردو کے بارے میں ہمیں انیہ اس کا بہت پرانا اردو کی اتپتتی جیسے کہ بہت پرانی ہے دلّی سلطنت کا یعنی مغلوں کے دوارا اس میں ترکی ہندی انگریزی کا کچھ شبد ملتا ہے اردو کا ایک اپنا ساہتیہ ہے جش میں کہ اردو کو ببھن ناموں شے جانا جاتا ہے جیشے بہت اس کا پربھاؤ بو چھیتر ووھتاؤں کے درشاتا ہے ان ہندی ہندبی ہندوستانی دہلوی اور دکنی شامل ہے اگر اش کا راجیہ بستار کریں تو اردو کئی چھیتر میں بولے جس میں بھارت پاکستان انیہ مسلم آبادی چھیتر جو ہے اس بھاشا کا بہت زیادہ پربھاؤ اور یوگدان ہے اردو مکھیتہ بھارت میں بولی جانے والی سرس بھاشاؤں میں شے ایک ہے اردو زبان بولنے کچھ بولنے والی کی صلاحیت کا کافی دھیان رکھنا ہوتا ہے